हॅलो सत्यहिरा रेस्टोरेंट हांव तुमचें टेबल म्हाका सांजचे वेळार मेळटलें सांजचें आमीं सातांक आठांक बी येतलीं तेन्ना आमी धा जाणा आमचे महिला मंडळाची सगळीं बायलांच आसतलीं तेन्ना तुमचें टेबल आमकां रेडी मेळटलें जाल्यार सांगात आनी तुमची पार्किंग वेवस्था आमकां सारकी मेळटली न्हय आसा न्हय ती सारकी थँक्यू